चुल्हालग जे जाए छी खाना बनबैलए बहुत बचाकऽ भनसा करऽ पड़ैए किएक तऽ गैस रहै छै गैस रहल तऽ गैसपर तऽ ई होइ छै जे बेसी आँच दऽ देलहुँ तऽ डर लगैत रहैए किएक तऽ हमसब पहिलुका आदमी भेलिए गैसके डर होइत रहैए कनिआँ मनिआँ बेटी पुतौह अपना सिखा देलक जे एना मम्मी एना माँ नानीमाँ एना दादीमाँ एना सासुमाँ अपना खाना बनैओ एनाकऽ चुल्हि फुकिऔ एनाकऽ ई करिऔ पहिले तऽ हमरासबके रहै जे मट्टीके तेल सरकार दैत रहै तऽ ओहि लऽ कऽ अपना आँच पजारि दिए अपना बना लिए आब तऽ मट्टीओके तेल हमरासबके रुकि गेल नहि अछि तऽ आब गैस कोनो चीज कोनो चीजसँ अपना गैस भरेलहुँ तऽ आब देखेलक नानीमाँ एना आँच पजारही तऽ ओ नातिन अएलै तऽ दादीमाँ एनाकऽ आँच पजारही ओन्नसँ अएलै पुतौह तऽ ओन्नेसँ सासुमाँ एना आँच पजारही ओना केलहुँ अपना केलहुँ तऽ एहि लऽ कऽ होइत रहैए जे कोनाकऽ उतारबै कोना कोन चीज करबै हाथ जरि जाएत कि कि हैत नहि हैत तऽ वएह कपड़ा लेलहुँ तकरबाद वएह उतारलहुँ उतारिकऽ तकरबाद अपना निमक कोना डालबै कोना कोन चीज करबै कोना कोन चीज करबै ओहिसँ डर लगैत रहैए तहन अपन कहुना कहुनाकऽ कहुना कहुनाकऽ कहुना खाना बनेलहुँ उतारलहुँ तऽ आब से सिखल भऽ गेल हमरा आब सिखल एहि लऽ कऽ भऽ गेल देखै लगलिए देखै लगलिए आब मट्टीके तेल मिलल नहि जे आब चुल्हापरमे जाएब करैलए तऽ आब अपना गैस पजारि देलहुँ कनि चाइए बनाकऽ पिलहुँ कनि कोनो चीजे बनाकऽ खेलहुँ तऽ हाँय हाँय दुइगो चूरे दुइगो हाँय हाँय तऽ भुजि लेलहुँ नहि रहै सिखल गैस गैस नहि सिखल छलै तऽ अपन पुतौहसब अपन सिखा देलक बेटी आओर सिखा देलक तऽ अपना कहुनाकऽ गैस आब जराबैके से कनी अपना सम्पर्थ कऽ लेलहुँ तऽ आब तऽ चुल्हा जे फुकबो करबै तऽ मट्टीके तेल छै नहि हमरासबके मट्टीके तेल दै नहि छै सरकार रोकि देने छै तऽ आब दुइगो पत्ते पुत्ती लऽ कऽ जे करबै तऽ ओहोमे हाथ जलै लगैए तऽ आब गैसे हमरा बड़ सुन्दर लगैए आओर बड़ सुन्दर लगैए तऽ आब ओहिपर कोनो चीज चढ़ाइओ गैस सधि गेल तऽ आब चढ़ले रहि गेल आब लैत रहू आब कोनाकऽ उतारब आब तऽ गैसे सधि गेल तब अपना सधि गेल